हय हांव आर्ट गॅलरीज आनी एग्जिबिशनां जातात थंय तीं पळोवंक वयतां आनी थंयच्यान म्हाका आनीक बरें पेंटींग शिकपाची आयडिया मेवता आनी तें पळोवन हांव तें सारकें म्हजे मतीन दवरतां आनी कितें बरें दीस आसा तें पेंटींग करतां आनी तें मागीर पेंटींग बरें दिसता वो ना तें पळोवन हांव बरें करून दवरतां